औ हेल्ल' आस्सा नों माबा ना क'क्राजारनि कनिखामोन ना आस्सा आं माबा आं धेमाजिनि दे आस्सा आं माबा थारमाने क'क्राझारआव थांनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय आङो एन टि पि सि आव थांगोन आरो सालाकाटिआव आस्सा सालाकाटिआव थांनो थाखाय आं मा गारियाव गाखो नांगोन आसाम अइल खाथियाव माखौ मोनो मा गारि मोनो बेयाव मेजिगबो थायो आरो ना अ तितागुरियाव थे थेम्प'जों थाङोबा तितागुरियाव ओंखारनांगोन आरो ओमफ्राय तिता तितागुरिनिफ्राय आलादा गारि गाखो नांगोन थारमाने गारि गारि सोलायनांगौ आरोना ओमफ्राय मेजिकजों थाङोबा डाइरेक्ट सहैगौमोन आरोना ओरैनो बेसे गोजान जायो क'क्राझारनिफ्रायलाय खाथि जायोना आद किल'मिटारसोल' जायोना ओमफ्राय गारिया एभेलेबोल नङा नामा मेजिकफ्रा एभेलेबोल नङा नामा

माने हारसिं हारसिङैनो भारा लानानै थांनो हागोन आरोना ओमफ्राय लामाया माबायदि बायला बायलि नामा

दिसटार्ब गैयाना ए थारमाने आङो थांफेराखैना बे सालाकाटिखौ आं नुफेराखै थांनांगौ जानानै फैदों आरोखि

दे होमबालाय आङो थाङोबा मेजिकखौ मोनो ना थेम्प'खौ मोनो नागिरहैनोसै दे दा ओमफ्राय दा दे